प्रिन्ट मीडिया जैसे समाचार पत्र पत्रिका और ए बी मीडिया जैसे समाचार चैनल सोशल मीडिया में क्या अंतर है तो हम इन दोनों में देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी अंतर है जैसे कि पत्र पत्रिकाओं में हम कहें तो जो न्यूज़ न्यूज़पेपर आता है उसमें हम देखते हैं चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनको रिलेट करते हैं उनको समझते हैं तो वो मुझे लंबे समय तक वो चीज़ें याद रहती हैं और जो हम टी वी पर न्यूज़ देखते हैं वो ऐसा ना जितने टाइम देखते हैं उतने टाइम तक ही या उससे दो चार मिनट बाद तक वो याद रहती या उसके या उसके बाद अगर याद भी रहती है तो थोड़ी सी याद रहती है कंप्लीटली वो हमें याद नहीं रहती हैं तो मेरे हिसाब से जैसे कि है कि समाचार पत्र लोगों को पढ़ने भी चाहिए देखने भी चाहिए दोनों चीज़ें हैं टी वी से देखने से ये होता है कि आपका टाइम कम लगता है भाई हमने हमको सौ कुछ ही समय में हम सौ डेढ़ सौ न्यूज़ घर बैठे देख सकते हैं या देश विदेश की भी न्यूज़ देख सकते हैं और अगर न्यूज़पेपर का लें तो हम उसमें ज़्यादा समय लगता है हमारे न्यूज़पेपर को पढ़ने में अब लगभग अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो दो ढाई घंटा लगभग लग जाता है तो अगर समय के हिसाब से देखें तो सोशल मिडिया ज़्यादा ज़्यादा उपयोगी है या समाचार पत्रों के लिए लेकिन अगर हम देखें कि हमें चीज़ों को विस्तार रूप से ये याद रखना है या हमें उन चीज़ों को समझना है उसके लिए हम न्यूज़पेपर का ही इस्तेमाल कर सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने से फ़ायदे भी काफ़ी होते हैं हमें कित गाँव हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में या विदेश में या हमारे राज्य में या हमारे डिस्ट्रिक में क्या हो रहा है इस समय क्या स्थिति है लोग कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं क्या माहौल चल रहा है इसके बारे में जानकारी होती है और या जैसे हम कह सकते हैं कि सोशल मीडिया सभी को जॉइन भी करनी चाहिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉम है जहाँ पर लोग जाकर ये उन लोगों से मिलते हैं जिनसे वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पाते हैं उन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं जिनसे कि वो सामने से जाके नहीं मिल पाते हैं ओ और उनके आदर्शों को उनके विचारों को हम जान भी पाते हैं जिससे हमें फ़ायदे ये होते हैं कि उनके विचारों को हम अपने तक या अपने पा आस पास के लोगों में बाँट सकते हैं और अपने घर के या परिवार के लोगों को बता सकते हैं कि हम इनके विचारों के माध्यम से काम कर सकते हैं या उनके विचार हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं इनके बारे में बता सकते हैं लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम टी वी पर न्यूज़ देख रहे हैं तो वो न्यूज़ हम दुबारा शायद नहीं देख सकते हैं वैसे अब तो खैर फ़ोन का ज़माना है फ़ोन में लोग सर्च करके या यूट्यूब पर चीज़ों को देख लेते हैं लेकिन अगर हम न्यूज़पेपर का उपयोग करते हैं इन सब चीज़ों के लिए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसको हम अपने से दूसरे तक भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको हम बता सकते हैं पढ़ा सकते हैं कि आप देखिए कि ये ये काम हमारे देश में हमारे विदेश में ऐसा हो रहा है और मेरा तो मानना है कि हमें न्यूज़पेपर ज़्यादा उपयोगी उपयोग करना चहिए जिससे कि ये प्रथा बनी रहे लोगों को मतलब लोग पढ़ने में ज़्यादा वो रहें क्योंकि आज जैसे इस समय देखा जा रहा है कि जो जो वर्तमान इस्टुडेन्ट हैं जो अभी युवा है वो पढ़ने में थोड़ा सा लापरवाही करता और मतलब लापरवाही क्या हम कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा हिचकिचाता है या अपने अपने जी को चुराता है पढ़ा पढ़ने से क्योंकि वो फ़ोन का इतना आदी हो चुका है फ़ोन में चीज़ें देख लेता है वो चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रहती हैं तो इससे अच्छा है कि हम उन्हें न्यूज़ पेपर पढ़ने के लिए इनक्रेज़ करें उनसे बोलें कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए जिससे कि आपकी दो चीज़ें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी एक तो आपकी मेमोरी जोकि बहुत अच्छी रहेगी दूसरा आपका जो पढ़ने का है रीडिंग एक्सपीरिएन्स है वो भी बढ़ेगा तो ऐसा हम और जैसा कि मेरा मानना है मुझे मुझे सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर पर भरोसा है और मैं न्यूजपेपर पढ़ती भी हूँ और मैं लोगों को कहती भी हूँ कि आप न्यूज़पेपर का ज़्यादा उपयोग करें जिससे कि ये हम लोग हमसे दे हम जैसे हमारी आने वाली पीढ़ी वो उसको देखे तो उसको भी पता चले कि एक कोई ये अच्छी चीज़ है जो हमसे बड़ा कर रहा है ये हमें भी करनी चाहिए